योग केल्ले उपरांत म्हाका बरेचश्यो गजाली म्हाजी क्युअर जाल्ली आहा म्हणजे डेली दैनिकदीक जिवनां भितर जे योगासनां हांव सकाळीं उठले ते बरोबर करतां ते करता आसतना म्हाका ज्यो एक्टीविटी करतां ज्यो ज्यो आसनां करता ती स्लो म्हणजे सावकाश ह्या पद्दतीन हांव करता जेणे करून म्हाका त्या शरिराक फायदो जाता म्हणजे शरिराच्या प्रत्येक अवयव आहा त्या अवयवा प्रमाणें तीं तीं योगासनां करतकीर त्या त्या अवयवांक ताचो भरपूर प्रमाणांत फायदो जाता आनीक मानसीक दृश्ट्या फायदो जावपाचें कारण आहा ज्या वेळाचेर योगासनां सात आठ केलीं किंवां प्राणायम एक सात आठ केलीं की ते करून जातकीर ज्या वेळार ज्या आपूण शवासनां वता त्या शवासनां वयता आसतना जेणी जी योगासनां केल्ली जी जी झीज जाल्ली आसा किंवां शरिराक आराम मेळ्ळो आसा तेणी तेणी ती भरोन येता आनी पुर्णपणे म्हाका आराम मेळटा आनी हे दररोज करता आसतना म्हाका तेचो शरिराक फायदो जाता आनी हे केन्नाय समज चुकोन उरलें आज केल्ला जाल्यार तेचो दुश्परिणाम म्हाका दुसरें दिसाक दिसून येता की हांवेन आज काल योगासन केल्ले ना आनी ती करपाक जाय आनी जेणे करून ती करीत रावतलीं आनी म्हाका अशें फायदे जाता की म्हाका खंयचोच त्रास जायना जे दैनंदीन काम करता आसतना म्हाका खंयचोच त्रास जायना हे समज मानेचो म्हाका एक त्रास आसा तो मानाचो एक्सर्सायज करता आसतना तो मानेचो एक्सर्सायज डेली सकाळीं उठल्या त्या बरोबर करपाकच जाय आनी बाकिची ही योगासनां ही त्याच बरोबर करपाक जाय की जेणे करून शरिराचे सगळें अवयव बरें पद्दतीन रावूंक शकतात आनी आपले मन शांत रावंक शकता म्हणून हांव सकाळीं उठल्या त्या बरोबर सदांच ही योगासनां करता आनी ताचो म्हाका ह्या शरिराक आनी मनांक ह्या दोनी बाजूनीं जास्तीत जास्त फायदो जाता आनी खंयचोच त्रास जायना पूण ज्या वेळाचेर हांव करना ज्या वेळाचेर करपाचें समज म्हाका अडचण जाता त्या वेळी दुसऱ्या दिसाक म्हाका रोखडोच कळोन येता की काल हांव योगासन केलीं ना किंवां शारिरीक थोडेशें एक्सर्सायज केले ना त्या वेळारच ती त्रास जाता म्हणून हांव सदांच ही सकाळीं उछले तें बरोबर आनी सांजे वेळार स वरां नंतर थोडोसो बारीक मायनर योगासनां थोडीशीं हांव करता आनी हो नित्यक्रम म्हाजो चालूच आसल्या कारणान म्हाजे शरीर आनी मन हे दोनी बरी म्हज्या आरोग्याच्या दृश्टीन साम बरीं आसात हे